ہیلو جی بولیے

بولیے اچھا کب سے ہو رہا ہے صُبح سے اچھا صُبح سے آپ نے دوائی نہیں لی اچھا اچھا ویکنس ہو رہی ہے اچھا پیروں میں درد بھی ہے

اچھا تو آپ چیک اپ کر وا لیجیے دوائی لے لیجیے اگر آرام نہیں ہُوا تو پھر چیک اپ کر وا لیجیے جی ہلو

پانچ سو روپے جی چیک اپ چیک اپ بھی ہو جائیں گے

ہلو جی جی یہ ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے جی

جی بولیے اچھا ٹھیک ہے